ہمارے کاروباروں میں کاروباری میں قدرتی برکتی چاہے ہم کاروبار کرے کوبی کا تو اس کو کوبی ہم اس سال ہم کوبی روپے تو اس میں بہوتری ہم پائیں ان میں برکت ہوا اس سے ہم کاروبار کریں ہم کو فائدہ نظر آیا جیسے پھول کوبھی بندھا کوبھی ہم روپیں اس سے ہم کو فائدہ نظر آیا جیسے ہم لگائیں تو اس کا دوگننا ہو گیا ہم کو جیسے ہم دس ہزار کا بیج روپے تو بیس ہزار کا ہم کو پھل موجود ہوا اسی طریقہ سے دھان کا دھان میں بھی جو ہے ہم دھان روپے بیچ ڈالے تو وہ بھی ہم کو فائدہ نجر آیا ابھی سیزن چل رہا ہے آم کا تو آم کو جو ہے ہم اگوریں گے بوہ پھل کو ہم یہ کریں گے تو اس کو بھی جو ہے ہم کو دوگنا تین گنا فائدہ نظر آئے گا ہر سیزن میں جیسے ابھی آم کا سیزن آ رہا اس کو ہم کو دیکھنا ہے دیکھ ریكھ کرنا ہے اس کو جو ہے منج دوا دارو اچھا کھراب جو بھی ہے منجھن کو دیکھ ریکھ کرنا ہے کاروبار میں ہم کو اس پھل کو بڑھانا ہے تو ہم کو اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے ابھی ہم آلو کا سیزن پیچھے گیا آلو روپے تو اس میں بھی ہم کو فائدہ نظر آیا تو اسی لیے کاروبار میں فائدہ نظر اس میں بہوتری ہونا برکت آنا

تو ہر سیزن میں ہر طرح کا کاروبار کرنا کرنے میں ہم کو فائدہ نظر آتا ہے